हिकु हज़ारु यारहं ॾह हज़ार हिकु सौ पंजवीह हिकु लखु सौ यारहं चारि लखु पंजहतरि हज़ार नव लखु एकवंजाहु हज़ार